हाँ हेलो तब तो महंगा पड़ता है कौनसा वाला आपको लेना है मीडियम में लेना है या हाई मतलब हाइब्रिड जो होता है वह लेना है उसका तो रेट थोड़ा महँगा है अभी उसका दस सौ पचपन या छप्पन रुपया लगता है यह सौ ग्राम का

कम रेंज अब अच्छी चीज़ चाहिए तो उसका तो रेट होगा ही ना प्याज़ भी हो जाएगा इसका अभी उसका तो अभी ठीक है नार्मल है आधा मतलब एक के जी का पाँच सौ छब्बीस रुपया

कम रेंज का भी हो जाएगा परंतु दस दिन के बाद आएगा अभी मार्केट में नहीं आ रहा है गोभी का तो दो सौ रूपये किलो हो जाएगा कम नहीं होता है यहाँ वह यहाँ फिक्स रेट होता है जो होता है सो कम नहीं होता है कम थोड़ी ना ऐसे कम हो जाएगा सौंफ है सौंफ भी तो महँगा मिलेगा हाँ उसके बाद इसके बाद क्या ले जाना है

भिन्डी भी लेना है ऊ सब कितने कितने का देना है भिन्डी का तो एक हज़ार रुपये किलो बैगन का पाँच सौ अरसठ रुपये किलो पेमेंट आपका हो गया पेमेंट आपका हो जाएगा वही मतलब पाँच हज़ार तीन सौ अड़तीस रुपया हो गया कितना करें पेमेंट होगा आपका नहीं पहले पेमेंट होगा उसके बाद मेरा आदमी जाएगा आधा पेमेंट पहले आपको करना होगा उसके बाद होगा पाँच सौ पाँच हज़ार अड़तीस रुपया हुआ

ठीक है ओके